मध्य प्रदेश के सामने मुख्य सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जैसे ग़रीबी असमानता भेद भाव सामाजिक न्याय इनमें से असमानता भेद भाव लिया जाए तो इनमें भेद भाव किया जाता है कई जगह पर ऐसे है लोगों के साथ एक दूसरे के साथ भेद भाव किया जाता है आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निजी जातियों को ले कर या फिर किसी प्रकार के धर्म को ले कर मंदिरों को ले के या फिर नीची जाति ऊँची जाति इन इन सारी चीज़ों को ले कर भेद भाव किया जाता है और इसी वजह से ग़रीबी चल रही है ग़रीबी भी है हमारे कई क्षेत्रों पर जहाँ जैसे कि प्लेटफ़ॉम वग़ैरह पर देखा जाए तो उनके ग़रीबों के खाने की व्यवस्ता नहीं हो पाती है सामाजिक समाज उनको नीचा देखाता है तो ऐसी कई सारी समस्यायें देखने को मिलती हैं तो यही आसमानताएं भेद भाव और सामाजिक न्याय उन्हें नहीं मिल पाते हैं और यही कारण है कि ग़रीब और ग़रीब होते जा रहा है